छठि पूजामे गेलिए दुर्गापूजामे तऽ नाच होइ रहै देखलिए बढ़िआँ लागलै ताहिकेबाद हम गेलिए झूला झुललिए सभ भाइ बहिन मिलिकऽ खेललिए झूला झुललिए बढ़िआँ लागलै ताहिकेबाद जे हइ से होटल गेलिए खेलिए पिलिए घुमलिए ओहिके बाद खूब अच्छा ढङ्गसँ लागलै बढ़िआँ एक दुइ घण्टा खेललिए धुपलिए मेलामे देखलिए सुनलिए नाच देखलिए सबकिछु बढ़िआँ लागलै आओर अखन जे पइसा उइसा रहै खा पी कऽ रहलिए नाच देखलिए मेला देखलिए सर्कस रहै ओहो देखलिए बचपनमे सबकिछु देखि उखिकऽ निम्मन लागलै तऽ रहलिए खेलधूप केलिए सबकोइ मिलिकऽ देखलिए आओर खेलौना किनलिए खेलौना किनिकऽ घुमलिए फिरलिए घर गेलिए घरपर बढ़िआँसँ सभ भाइ बहिन मिलिकऽ खेललिए